आमच्या वाठारांत जर एक खेळगडे खेळटाना जखमी जालो जाल्यार आमकां जें प्रायमरी हॅल्थ सॅंटर लागी आसल्या कारणान आमी तांकां म्हणचे तांकां सांगून दवरिल्लें आसा की जर आमकां एम्बुलंस जाय पडली जाल्यार ते आमकां दितात आनी आमच्या प्रायमरी हॅल्थ सॅंटरान तीन चार एम्बुलंस आसल्या कारणान आमकां असो प्रोब्लम जायना आनी खळगड्याचो उपचार म्हणचे बरो बेगीन जाता आनी हीच आमचे म्हणजे जे प्रायमरी हॅल्थ सॅंटर लागीं आसल्या कारणान एक आमकां ताचो बरो फायदो जाता